रोटी ठाहिण जे टाइम ते मां जेकी ज़रूरी शयूं आहिनि जीअं बसरु कटे रखिणो आहे थूम छिले रखिणी आहे मिर्च कटे रखिणा आहिनि ऐं इहो सभु मां रेडी करे रखंदी आहियां ताकी जीअं मां फटाफट पंहिंजो डिश ठाहे सघां ऐं उनमें मुंहिंजो वधीक टाइम वेस्ट न थिए ऐं गॅस बि वेस्ट न थिए